बीस हज़ार पाँच सौ दस नौ लाख दस हज़ार नौ सौ बीस आठ लाख निन्यानवे हज़ार सात सौ पाँच चार लाख पचहत्तर हज़ार दो सौ सात छः लाख पचपन हज़ार सात सौ पचहतर